हम अपने क्षेत्र में अपने गाँव से कभी आकाशी घटना जैसे ग्रहण या धूमकेतु को व्यक्तिगत रूप से देखे हैं ऐसे देखे हैं जैसे कि आकाशीय बिजली बिजली जो आकाशी बिजली होती है वह बरसात ओरसात के मौसम में जैसे कि चमकती है ऐसा लगता है कि ज़मीन पर गिर जाती है किसी को अगर टच कर देती है तो उसकी जान चली जाती है जान जाने के साथ साथ में ओ क्या है कि अगर बच भी जाते हैं आदमी तो उनके हाथ हाथ में लगा रहता है तो हाथ काम नहीं करता है हाथ काम करने की वजह से वह व्यक्तिगत रूप से सही नहीं रहते हैं या ग्रहण ग्रहण जो होता है सूर्य ग्रहण या चन्द्र ग्रहण के बारे में भी जानते हैं सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहण को देखे हैं देखे हैं जैसे कि ओ सूर्य ग्रहण लगता है या चाहे चन्द्रमा ग्रहण लगता है तो उसके जैसे कि वह एक दुखी समय रहता है जैसे कि मान भगवान के ऊपर कष्ट होता है भगवान उस समय भगवान कष्ट में रहते हैं जितने कभी कितने लोग रहेते हैं जो कि उस समय अरे ओ अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि हमारे जो सृष्टि के सृष्टि बनाए हैं उनके भगवान ही जब कष्ट में रहते हैं तो इसीलिए ओ अन्न ग्रहण या पानी उस समय नहीं किया जाता है वह ग्रहण बहुत खराब रहता है वह असुभ एक अशुभ टाइप का रहता है उसको यह इन सब कितने लोग तो अथवा करते हैं कि ग्रहण कब ख़त्म हो कब भगवान को कष्ट से मुक्ति मिले या उनमें कोई अनहोनी जैसे होती है जैसे कि गर्भ चाहे पस पशु हों या आदमी इंसान हो या उस गर्भ में अगर गर्भ में रहता है तो उसके ऊपर भी दिक्कत आता है उस समय वह कुछ अपने अपने जो उपयोग में या काम में जानकारी रहता है उस समय उसको गर्भ में जो रहती हैं औरतें या पशु पक्षी उनको कुछ न कुछ किया जाता है जो कि ग्रहण का ग्रहण का प्रकोप हमारे उनके ऊपर न हो इसीलिए इसके बारे में हम यह आकर्षित करता है कि यह बहुत एक अपशकुन का यह ग्रहण रहता है और वह आकाशी आकाशीय घटनाएँ जैसे कि ओ अकाल मौत मृत्यु होती है जिससे कि उसके बारे में यही अथवा रहता है कि ओ आकाशी बिजली जब आती है तो अगर किसी को किसी को मार देती है या टच कर देती है तो ओ भी आदमी अथवा हो जाता है मर जाता है तो इसीलिए तो के बारे में सब यह दुखित करने वाली घटना होती हैं इसके बारे में मेरा यह आकर्षित करता है कि यह सागर न हो या यह सिस्टम बंद हो जाए तो कुछ बढ़िया रहेगा क्योंकि यह कोई अच्छी घटना नहीं रहती है जिससे कि हम लोगों को दुख या तकलीफ पहुँचाना पड़े पहुता पहुँचेगा इसीलिए हम इससे हमको संतुष्ट नहीं रहते हैं यह सब बेकार होने लगता है